जहाँ हम रहते हैं वहाँ गंगा नदी है जहाँ काफ़ी मछुआरे भी हैं जो कि मछलियों को मारते हैं और तमाम प्रकार की मछलियाँ वहाँ पाई जाती हैं जिससे उनको मारते हैं और उनका व्यापार करते हैं जिनसे उन लोगों को लाभ भी होता है और वहाँ के जो आसपास रहने वाले लोग हैं मछुआरे हो गए या और कही और भी बहुत से लोग हो हो गए वो जाते हैं नहाते हैं और छोटे बच्चे हो गए काफ़ी मस्ती करते हैं वहाँ पे डुबकी लगाते हैं बहुत सारा इन्जॉय करते हैं और हमारे आसपास बहुत से पेड़ हैं कुछ मसहूर पेड़ों के नाम जैसे कि नीम हो गया पीपल हो गया महुआ हो गया शीशम हो गया शीशम की खूबियाँ जिस जो जिसकी लकड़ियाँ काफ़ी मजबूत होती है और उनकी लकड़ियों के माध्यम से जैसे कि फर्नीचर का सामान हो गया बेड हो गया टेबल हो गया इश्टडी टेबल हो गया सेंट्रल टेबल हो गया और कुर्सी हो गई सोफा हो गया उन सब चीज़ों को बनाया जाता है जोकि काफ़ी मजबूत माना जाता है और मजबूत होता भी है और तो और एक और पेड़ होता है जिसको सागवन कहते हैं उस उसकी लकड़ी भी काफ़ी मजबूत होती है जिससे कि हर चीज़ को बनाने में उसका उपयोग किया जाता है फर्नीचर के सामान में और नीम का पेड़ होता है नीम एक नीम की भी बहुत सी खूबियाँ हैं जो जिसका जिसके छाल का उपयोग हम करते हैं अपने जो भी जैसे कि फोड़े फुंसी हो जाते हैं बच्चों को तो उसके उसके छाल को जो है पत्थर पे रगड़ कर उसको लगाते हैं जिससे उसके जो किटाणु होते हैं वो मर जाते हैं और ठीक भी हो जाता है ऐसा आयुर्वेदिक में है जोकि हमारे पूर्वज थे वो ऐसा बताते थे तो लोग वैसा करते हैं और हमारे मेजा क्षेत्र में पहाड़ है जहाँ पे लोग जाते हैं वहाँ पे घूमते टहलते हैं पर्यटक जो हैं दूर से भी आते हैं घूमने टहलने के लिए और हमारे गाँव के कुछ चरवाहे होते हैं जिनके पास भेंड़ बकरियाँ गाय भैंस होती है वहाँ जाते हैं वहाँ रहते हैं उन लोग उन लोगों के लिए वहाँ पे काफ़ी चारा उपलब्ध होता है इसलिए वहाँ जाते हैं और उन उनका काम बहुत आसान हो जाता है वहाँ जाते हैं तो चारा मिल जाता है तो उनकी जो भेड़ बकरियाँ होती हैं आसानी से चर के अपने पेट को भर लेती हैं और और मेजा क्षेत्र में भी बहुत सी नदियाँ हैं और हमारे गाँव में तो है ही बहुत और भी मंदिर हैं जहाँ पे लोग जाते आते हैं